जोंनि बेलायाव सिगां गेलेनायाव मानि हिन्जाव हौवानि खोथा गैयामोन जों ज'ज' गेलेयोमोन बिदिनो जोंङो देस्राव जाबै जाबै बिदिनो बल खुबैनाय आब गेलेनाय बिदिनो दारिया फान्था गेलेनाय बिदिनो खै गेलेनाय बेबायदि गेलेयोमोन आरो जों मानि गेलेनायखौ जों बै समाव मानि बेराद मोजाङै गेलेबोयोमोन देहानि थाखायबो मोजां गेलेनाया नाथाय दानि बेलायाव गेलेनाया एसे खम नुनो मोनदों स्कुल गनानै फैयोब्लाबो दसे थानानैनो टुइशनाव थांनांनाय बा टुइशन लानांनाय गेलेनो टाइम गैया जायो फरायनायखौ नांगौ नांनाया किन्तु लोगोसे मानि गेलेनाय थायोब्ला देहाफ्रा मोजां जायो गेलेनायखौ लायोबा जोंनि माखासे रोंगथियाबो एसे मानि मोजां जायो आरो जोंनि देहाफ्रा थिग थायो आरोदा स्कुलफ्रावबो फरायसालिफ्राव फरायनायफोरजों लोगोसे गेलेनाय थायोबा मोजां गेलेनांगौ बल गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बलिबल गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बेफोरखौ थानांगौ आरो जोंनि फरायसालिफ्रावबो मानि गेलेनायानो जोंनि देहानि गोख्रों लाबोयो आरो